शुरू शुरूमे तऽ हम सिलाई कयलहुँ अपना रोजी रोटीके चलाबऽके लेल स्वेटर सब बुनलहुँ लोगोंके बुनलहुँ पैसा लअ लअ के आओर जादातर तऽ समाजमे रहलासँ मँगनीमे काम लोग जादा करबै छै तऽ एहिके चलते हम उबि गेलहुँ अइ काजसँ आओर ओइसँ काजसँ हमर जादा पैसाके आमदनी नहि होइ छलऽ परिवार बढ़ैत जाइ छलऽ बच्चा सब बहुत पढ़ै लिखैवला भऽ गेल तऽ गाँव घरमे नीक पढ़ल लिखल व्यवस्था नहि मिलै छलै जाहिमे हम अपन बच्चाके अच्छा आचरण दे सकी तहन हम खुद सोचलहुँ किएक ने हम पयर आगे आगे बढ़ाबी आओर अच्छा बच्चाके परवरिश कऽ सकी अच्छासँ पढ़ा लिखा सकी अइके लेल हम टीचरवला मे पयर रखलहुँ आओर टीचिंगके हम बढ़ावा देबेके शुरू कयलहुँ अइसँ हमरा बहुत लाभ भेल हमर बच्चा सब भी पढ़ऽ लागल आओर अगल बगलके बच्चा सबके भी हम पढ़ाबैके शुरू कयलहुँ ओइसँ किछु पैसा भी आबि जाइ छलै आओर समाजमे हमर नाम आओर इज्जत रूतबा शोहरत सब भेल एक अच्छा संस्कारी औरतमे हमर नाम आबऽ लागल आओर आदरसँ हमरा देखऽ लागल सब लोग समाजके चूँकि हम बहुत दिन तक देखे छलहुँ हँ जब जाहिया अपने पढ़लहुँ तहिया देखलहुँ की एक अच्छा टीचर नहि मिललासँ बच्चा सबके कतेक परेशानी होइ छै सीधा क्लास तड़पि गेलासँ नहि होइ छै आइ ए बी ए हम कऽ तऽ लेब लेकिन अगर ज्ञान हमरा नहि हैत तऽ ओइसँ हमरा किछु नहि आगे कर पायब अइके लेल हम ज्ञानके अलख जगाबेके कोशिश कयलहुँ आओर हमरा पता छलै किएक कि बच्चाके मैथ अगर हम पढ़बै छी विज्ञान पढ़बै छी तऽ ओइके उपयोग भी करैके जानऽके चाही तऽ अइके लेल हम टीचरवला मे आगे पयर बढ़ेलहुँ आओर कोशिश कयलहुँ की हम जेतना लोकके पढ़ाके शिक्षित कर सकी तऽ उस ओइसँ हमरा बहुत लाभ भेल आइ हम दोसरके पढ़बैत पढ़बैत कहै छै ने की मेहदी लगेलासँ दोस अपनो हाथ लाल हो जाइ छै तऽ वएह टा भेल पढ़बैत पढ़बैत बच्चा सबके आगे हम इतना आगे बढ़ गेलहुँ की हम इग्नू सँ जे डी एल एड भेलै ओ डी एल एड कयलहुँ सी टेक पास कयलहुँ के बी पी एस सी के परीक्षा देके पास कयलहुँ आइ अपना आपके एहि जोगर बना लेलहुँ की एक सरकारी जॉब हम प्राप्त कर सकी तऽ ई सब मेहन्दी लगेलाके फायदा भेल की हमरो रङ्ग हाथमे लागि गेल आओर बच्चा सब भी अच्छासँ पढ़ै लिखै अछि पतिके हमरा सहयोग भेल शिक्षा जगतमे गेलासँ चूँकि पति भी हमर प्राइवेट इसकुलके शिक्षक छथि अइके लेल हुनका साथ देबैमे हमरा बहुत आनन्द अबैए हुनका हम पूरा सपोर्ट करै छी अइसँ हमर परिवार एकटा हमरा पयर बढ़ेलासँ हमर सारा परिवार शिक्षित भऽ गेल आओर हम चाहै छी की हमरा से जे भी जुड़ल छथि बहिन सब या लड़की सब ओसब शिक्षित हो जाइ एकटा हम जखन ओ समाजमे शिक्षाके जगतमे गेलहुँ तऽ हमरा पीछे पीछे बहुत सारा लड़की सब औरत सब सबटा देखौंस कऽ कऽ के शिक्षा जगतमे उतरली आइ हमरा समाजमे शिक्षाके बहुत अच्छा दृष्टिसँ सब देखै छै आओर बढ़ावा देबऽमे शिक्षाके बहुत लाभ मिलल तऽ हम चाहै छी की हम अपन एहिमे आगे बढ़ाबी आओर अहिमेसँ हम पैसा भी कमा लै छी समाजमे रूतबा भी भऽ जाइए आओर हमरा पतिके भी साथ देब देबऽमे या बच्चा सबके पालैमे बहुत आनन्द अबैए बहुत लाभ होइए तऽ हम कहबै हरेक औरत सबके कहबै जे ओसब भी घूँघट काढ़िके घरमे नहि रहथि किएक कि तऽ जमाना आब घूँघटके नहि छै पयर आगे बढ़ाबथि अपन नाम रौशन करथि अपना नामसँ पहचानल जाथि